हम दोकान खोलने रहली दोकान हमर तऽ चलैत नहि रहलक दोकान नहि चलैत रहल तऽ ओकर कारण कि करली कि एगो पम्फलेट छपबैली पम्फलेट छपबेलाके बाद दू चारिगो एना मजदूरके पकड़ली तऽ दू चारिगो मजदूरके हाथे पूरा पम्फलेटसँ पूरा चारू बगल छपबैली पूरा चारू बगल सटबाके प्रचार प्रसार करबैली ओकर बाद मीडियावलाके बुलाके अपन दोकानके नामके बारेमे बतैली जकर कारण धीरे धीरे लोकसब दोकानके बारेमे जानै लगलै ओकर बाद ओकर बाद दोकानपर हमर धीरे धीरे लोकसब जुटै लगलै जुटै लगलै ओकर बाद दोकानपर हमर लोकसब